गलतियां में बचपन च बड़ियां कीती दियां न हून तक मिगी घरा बड़ी मार पौंदी ही पापा शा मगर इक बारी केह् होएआ कि में घरै घ्यो चोरी ओड़ेआ घ्यो चोरने हा बाद केह् होएआ के मिगी घरै आह्लें मारेआ बड़ा ज्यादा मारेआ मिगी होर मेरी बड़ी बड्डी गलती ही ते फ्ही में उसी ऐं किटयां करदा हा के उत्थुआं बाद बड्डे होए दे बड़ियां गलतियां पर केह् होएआ कि ओह् गलतियां में जेह्कियां उ'नें उ'नेंगी सधारने आस्तै मतलब बड़ा कुछ करदा होंदा हा जि'यांं जि'यां किश अगर कोई गलती होई ते उसी सधारने आस्तै में केह् करदा होंदा हा कि मतलब ओह् ओस झूठ बोली ओड़ना जियां कोई अगर पैसे लैते जां कोई किश बी कीता तां कुसै लोकें दियां कक्ड़ियां चोरी तां ओह्दे आस्तै केह् करना झूठ बोली ओड़ना कि नेईं खाद्धी दियां हैन ओह्दे आस्तै बची जंदा हा फिर आस्तै आस्तै एह् आदत जेह्ड़ी गंदी लग्गी गेई होर उसी हैंडल करने आस्तै में केह् कीता कि बड़े सारे आदतां बड़ी छोड़ना पेइयां ते बाकी जित्थें बी जंदा हा अ'ऊं तां उत्थें बी मिगी इयै आदत होंदी ही कि में कोई न कोई गलती होई जंदी ही इंसान गलतियें दा पुतला ऐ ते इ'यां गलतियां ते बड़ियां करदा पर बड़ियां बड्डियां गलतियां नेईं करनी चाहि्दियां अगर इंसान बड्डी गलती करी ओड़ै तां ओह्दे बिच्च बड़ा पछताना पौंदा कि के ओह् मौका दबारा नी थ्होंदा ऐ कोई बी गलती इक बारी होई जां तां फ्ही ओह् दबारा बापस नी औंदी ऐ कि के बापस उसी ठीक नी करी सकदे किश गलतियां ऐसियां होंदियां जेह्कियां ठीक होई जंदियां पर कम्मै बिच्चै केह् होंदा कि बड़ियां सारियां गलतियां होई दियां में जियां में जियां हून गल्ल करां तां हून अ'ऊं कारपैंटर दा कम्म करां दा मेरे कोल पैह्लें पैह्लें केह् होंदा हा के बचपन च बड़े सारियां लोकें दियां जियां कोई दरबाज़ा होई दे हे मतलब उं'दे च गलती निकली जंदी ही क केईं बारी पुट्ठे जुड़ी जंदे हे ते ओह् केह् होंदा हा कि उनेंई सधारने आस्तै फ्ही में दबारा ठोलना पौंदे हे सिद्धे करने पौंदे हे बड़ी मुश्कल होंदी ही लोक गालियां गाली बी दिंदे हे के एह् कनेहा मिस्त्री लाए दा एह् सारे जिन्ने बी माह्नुए दे कम्म कीता ते ओह् सारे माह्नू गाली कड्ढदे होंदे हे ते कनेहा मिस्त्री लाए दा केईं बारी मेरे पैसे बी फसी जंदे हे लोकें दे ओह् बी नेईं हे दिंदे ओह् ते फ्ही में बड़े मुश्कल कन्नै उ'नें पैसे गी छुड़कांदा हा उं'दे कोला